میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے بازار میں جو تیار کیے ہیں اور کپڑوں سے جو اور کپڑوں سے مختلف ہے وہ اس طریقے سے جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں کپڑے یا اس کی نیٹنگ اس میں اپنے جذبات اپنی پسند اپنا ماحول شامل رہتا ہے اور اس سے ایک تعلق جڑا ہوتا ہے جو اس کپڑے کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور وہ پسند بھی آتا ہے سب کو اس لیے وہ اس چیز کا چلن ہے ریڈیمیڈ گارمنٹ مارکیٹ بہت بڑا ہے اس میں آتا بھی ہے سب چیزیں لیکن اس کے بعد بھی لوگ سلے ہوئے کپڑے کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ سلے ہوئے کپڑے میں جو ٹیلرس ہیں وہ انڈیویجولی اس چیز کو شامل کرتے ہیں کہ سامنے کسٹمر کو کیا چیز پسند ہے اس کو کیا سائز ہے یا اس کو کون سی چیز اچھی لگے گی اس طرح جو کپڑے بنتے ہیں تو وہ ریڈیمیڈ گارمنٹس میں نہیں آ پاتے کیونکہ گارمنٹس مینوفکچرنگ پلانٹ وہ ایک سائز کی اگر کوئی چیز رہتی ہے وہ بناتا ہے اس میں الگ الگ کوئی چیز ان کی چیز شامل کرنے کے واسطے وہ ایک ایک شرٹ نہیں بنا پاتا اور اس چیز کو وہ کر بھی نہیں سکتا اس لیے پسند لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی سلا کے پسند کرو اور اس کو پہنو اور وہ چیز اچھی بھی لگتی ہے لیکن وہ چیز گارمنٹ کی بولو تو اس میں بھی اپنی جگہ کچھ خوبیاں ہیں لیکن وہ اپنی جگہ